हैल्लो हां जी मैड़म जी में गाइड बोला करनी आं तुस कुद्धर जाना चाह्ने न कोई अड़वैंचरी ट्रिप करना चाह्ने ते तुसेंगी अ'ऊं सनानी आं कोई माउंटेंन बगैरा दे बारे च ओह् ते बड़ी गै चंगी गल्ल ऐ कि नां बैश्नो देवी चलेआ जा हां ते फिर कटरै कोला तुसें गी तेरां किलो मीटर दे डिस्टैंस पर उप्पर पुज्जी जा करना ऐ ते जेह्ड़ा रस्ता ऐ बड़ा गै चंगा रस्ता ऐ दो दो रस्ते न उप्पर जाने दे इक ते पराना रस्ता ऐ उत्थै ते बड़ी गै रोनक लब्भनी तुसेंगी अगर तुस सीड़ियां बगैरा नेईं चढ़ी सकने तां तुस नमें रस्तै चली जाओ नमें रस्तै लंगर लग्गे दे लोग चला दे र्आम कन्नै भजन गा दे र्आम कन्नै तुसें उप्पर पुज्जना ऐं ते माता दे दर्शन करने न हां कीऽ निं उत्थै तुसेंगी पिट्ठू चाहिदे होगे तुसें गी पालकी चाहिदी होगी तुसेंगी अस ओह् दलाई देगे उप्पर धोड़ी तुसें उस कन्नै पुज्जी जाना होर इत्थै गड्डियां बी चलदियां न गड्डियें कन्नै बी तुसेंगी कोई परेशानी निं होग र्आम कन्नै तुसैं उप्पर पुज्जी जा करना अगर रौह्ने दी कोई तकलीफ होगी तां बी अस ठीक ऐ